अच् हलो नमस्ते मां सोनिया तेजवानी थी ॻाल्हायां मुंहिंजे लैपटॉप जी सर्विस कराइणी आहे छा तव्हां ऐपल जो लैपटॉप जी सर्विस करे सघंदा आहियो जी मुंहिंजे लैपटॉप पहिरीं त बिल्कुलु सवले नमूने हलंदो हुओ पर हाणे ॿ पंज महीना थी विया आहिनि थोरो स्लो थी वियो आहे मां पंहिंजो सॼो कमु लैपटॉप ते ई कंदी आहियां सॼो कमु घरां ई ऑनलाइन ई कंदी आहियां त मूंखे लैपटॉप जी चङी ज़रूरत पवंदी आहे छा तव्हां मुंहिंजो लैपटॉप ठीकु करे ॾेई सघंदा मूंखे हिकु या ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि खपे छोकी मुंहिंजी हींअर छुटी आहे ऐं छुटीअ विच में मां इहो ठारहाइण थी चाहियां त हिकु या ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि मूंखे लैपटॉप रेडी खपे न न न न प्लीस मां तव्हांखे रिक्वेस्ट थी कया मुंहिंजी हिकु या ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि मूंखे लैपटॉप रेडी करे ॾियो मां तव्हांखे जीअं ॿुधायोमांव मां सॼो कमु घरां ई कंदी आहियां लैपटॉप ते ऑनलाइन कंदी आहियां त मूंखे मुंहिंजे लैपटॉप जी ज़रूरत आहे मां हुन सां ई कमु करे सघंदमि न मां सॼो कमु मुंहिंजे लैपटॉप सां ई कंदी आहियां मूंखे मुंहिंजो ई लैपटॉप खपे मां हुन सां ॿियों कमु कान करे सघंदमि ॿिए कहिड़े लैपटॉप मां मूंखे मुंहिंजे लैपटॉप सां ई कमु करणु सवलो लॻंदो मूंखे मुंहिंजो ई लैपटॉप खपे मां तव्हां खां रिक्वेस्ट थी कयाव महिरबानी करे मुंहिंजो लैपटॉप हिकु या ॿिनि ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि मूंखे रेडी करे ॾियो तयार करे ॾियो जी जी बिल्कुलु जेको चवंदा तव्हांखे पैसा हुनजा ओतिरा मिली वेंदा वैसे बि कोई दिक़त कोने जी जी जी जी बिल्कुलु तव्हांखे केतिरो मतलबु की पैसा लॻंदा कुझु आइडिया ॾेई था सघो अच्छा कुझु आइडिया ॾेई था सघो की केतिरो लॻंदा

नई बसि ठीकु आहे